आंनि आबाद मोननायाथ' बिदिनो मेरला बायदि रोखोमनि दङ माइ दङ आलुफोर दं बेसर दं गम दं ओमफ्राय बेफोरखौथ' आङो हाथाइआव फानहैनाय जायो आरो बिदिनो फायखारिफोर लाङो मथान फानहैनाय जायो नालाय फायखारिफोर लांनाय जायो आरो बाजारनिफ्राय फैनाय बाजारआव फैयो बिसोर बाजाराव फैनानै लाङो आरो सनिबार बाजार जायो सनिबार बाजारनिफ्राय आं हरो आरो गय दं फाथै दं गम बेसरफोरखौ हरो आरो आं आंनि दिहुनथाया बेनो जाहैबाय आलु दं बेसर दं गम दं माइ दं ओमफ्राय बेनो आरो आंनि दिहुन माबा दिहुनथाया आंनि दिहुनथाय माबाया आबादा बेनो आरो बेफोरखौनो फानहरो आं फायखारिफोरनो हलसेल आवबो हरो माखासेखौ एसे ओमफ्राय एग्रिकालचार फोरा लांफैयो बुरजा माबाफोरखौ बुरजाबा लांफैयो आरो बिदिनो एसे एनैखौथ' जेनेबा लाङा जोंथ' आरो माबा मावग्रा नालाय लकेल आव मावग्रा नालाय बांद्रायबो दिहुननो हाया बुरजाबो दिहुननो हाया बिदिनो माबायाव आरो एसे लिमिटेड आव आरो हागौखिनिखौ माबाबाय मावो हानायखिनिखौ मावनानै बेखौनो दिहुननाय जायो आरो बेखौनो दिहुनो हानायखिनिखौ दिहुनो बेसर गम ओमफ्राय आलु ओमफ्राय बिदिनो माइ ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिसौ दिहुनो आरो बेखौनो फानहरो फायखारिफोरनो फायखारिफोरनाव हरो आरो बेंगलफोरावबो साप्लाय हरो वेस्ट बेंगलाव

बेखोनो हरो आरो वेस्ट बेंगलआव फायखारिफोरबो लांफैयो लांफैनायालाय आंबो फानहैयो बाजाराव क'क्राझारफोरावबो फानहैयो आरो बङाइगाव हाथाइआव फानहैयो माखासेखौ हरो आरो फायखारिफोरनो हरो बेनो आरो आंनि माबाया माबाया आबादा